ओ हो हो हम छओ महीना चार्जर लेलका भेलकै बहुत जल्दिए ख़राब हो गेलकै चलबो नहि केलकै सही से दू हजार हमर रुपैआ बर्बाद हो गेलकै दू हजार तीन हजार कोइ कामे न भेलकै आओर लेलियै न कोइ चार्जिंग न कोइ ओकर बैटरी बैकअप कोइ चीज न ठीक से दै छै बस थोड़ा सा ही बहुत जल्दी ख़राब हो गेलकै चार्जर सही न देलकै ऐसा कही होइ छै हमर पैसो बर्बाद हो गेलकै ऐसे कोन फायदा भेलकै कोइ फायदा न भेलकै